फेसबुक में हम लोग ज़्यादा अधिकतर करके कोई मूवी मूवी आ गया कोई कोई रील्स आ गया तो हम लोग ज़्यादा करके फेसबुक में रील वीडियो देखते हैं कोई मूवी देखते हैं चाहे कोई कार्टून हो गया वो देखते हैं या स्टेटस वगैरह देखते हैं इंस्टाग्राम भी चलाते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे तो खाली रील वीडियो ही देखते हैं रील वीडियो बनाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम हमारा रील वीडियो बनाने का बहुत शौकीन है रील वीडियो बनाते हैं और हमारे फैमिली में ज़्यादा करके वो सब भक्ति कोई वीडियो वीडियो आ गया कोई गीत उत आ गया तो वो सब सुनते रहते हैं कोई भक्ति गीत हो तो वो हमारा बहुत सारे रील रील वीडियो बनाए हैं लेकिन वाइरल उतना काफ़ी नहीं हो पा रहा है फेसबुक पर बनाए इंस्टाग्राम पे बनाए मौज पे बनाए यूट्यूब पर भी बनाए हैं हमारा ज़्यादा करके वो ब्लॉक ब्लॉक होता है वो ब्लॉक बनाना चाहते हैं लेकिन ब्लॉक बना नहीं पाते हैं आदमी मेरे पास नहीं है अकेला हैं तो हम अकेला अकेला में रील वीडियो बनाते हैं रील वीडियो अकेला में उ उतना अच्छे से नहीं हो पाता है लेकिन बहुत सारे समान भी खरीदे वीडियो उडिओ बनाने के लिए लेकिन नहीं हो पाया अभी ज़्यादा करके अभी कभी कभी बना पाते हैं कभी नहीं बना पाते हैं